हालो सर मारुती एजन्सी न्ही काल आमची गाडी ब्रेकडाउन जाली ऑलटर्नेटर कांय काम करिना जालो आनी सगळें फ्लक्चुएट जावपाक लागली गाडी बॅटरी लॉ जाली आनी गाडी बंद पडपाक लागली आमी हेज्यान पयली तुमचे कडेन हाडिल्ली तशी बरी चलताली आतां परत तोच प्रोब्लम जाल्लो आसा मातशे तुमी हाचेर लक्ष घालात आमी हाडून दिता परत गाडी